में तुसेंगी पंजे नम्बरें दी गल्ल दे बारे बिच्च सनाचै जे जे जि'यां साढे़ पंजे थमां लेइयै दस ज्हारै बिच्च ओंदे न पैह्लला नम्बर जियां साढ़ा आई गेआ पंज सौ इ'यां गै अगर दु'ए नम्बरै दी गल्ल करचै तां दु'ए नम्बर साढ़ा आई गेआ दो ज्हार होर इ'यां गै अगर अस जे पंजे थमां लेइयै दस लक्खें दे बेच्च पौंदा ऐ त्रीआ नम्बर जियां साढ़ै गल्ल करचै अस आई गेआ साढ़ा दस ज्हार होर इ'यां गै अगर चौथे नम्बरै दी गल्ल करचै ते साढ़ा अगर पंजाह् ज्हार आई गेआ ते अगर पंजमें नम्बर दी गल्ल करचै तां साढ़ा अगर लक्ख आई गेआ